बहुत जगह गए हैं घूमने एक वृंदावन है किस को जन्म उत्सव मनाया जाता है और बहुत तरह का देवघर में है भोला बाबा शिवरात्रि के महत्व है बहुत ढंग से मनाता है जन्म शिव जी का शादी होता है सब कुछ मनाया जाता है और घूमने लोग जाते हैं बहुत ढंग से होता है और जैसे जैसे होता है हम जाते हैं तो घूमने वृंदा भी जाते हैं बहुत देवघर बेशी करके जाते हैं इतना इतना भीड़ भड़क्का शिवरात्रि मनाते हैं ऐसे ऐसे होता है सब कुछ होता है वृंदावन बहुत बढ़ियाँ है वृंदावन ढंग है घूमने के लिए है बहुत ढंग है अपना घूमने के घूमने के जाते हैं और भोला बाबा काे मंदिर है देवघर में देवघर में वो शिवरात्रि का बहुत महत्व है अपना ढंग से लोग अपना त्योहार मनाते हैं सब कुछ करते हैं अच्छा से रहते हैं सब कुछ अपना ढंग से करते हैं भूत प्रेत शंकर जी के गंज फंज सब कुछ होता है सब कुछ अपना ढंग से निभाते हैं और करना क्या चाहिए शिवरात्रि में सहना पड़ता है सब कुछ महत्व होता है पूजा करने का वो सब रहता है अपना ढंग से ये सब ये सब करना पड़ता है और वृंदा भी वन में जाते हैं तो कृष्ण भगवान का जन्म उत्सव हुआ था सब कुछ मनाया जाता है अपना ढंग से सब कुछ करना पड़ता है ढंग से रहना पड़ता है देखना पड़ता है घूमने में मन लगता है सब कुछ अपना होकर जाते हैं स्थान तीर्थ पर करते हैं